اردو ہم لوگوں کے زمانے میں خوب اچھی طرح چلتا تھا جب ہم لوگ چھوٹے تھے ابھی جو ہے حال کے دور میں لوگ اتنا توجہ توجہ نہیں دے رہے ہیں کوئی بھی شعر و شاعری ہو چاہے گیت وغیرہ بغیر اردو کو ملائے ہوئے ہو ہو ہی نہیں سکتا ہے اردو اردو بہت پیاری زبان ہے سارے لوگ جو ہے اچھی طرح سے جو ہے اس اس میں بولتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں تعلیم دینے والا اردو میں پہلے زیادہ ہوا کرتا تھا اب اس کی تعداد کم ہو رہی ہے حکومت کو چاہیے کہ اس میں جو ہے تو اس ٹیچر وغیرہ جو ہے اردو میں بحال کرے چوںکہ تاکہ اس کو بھی جو ہے لوگوں کے اندر جو ہے زیادہ سے زیادہ پھیلایا جاسکے جس طرح سے ہم لوگ جب چھوٹے تھے اس اس اس ٹائم پہ تھا آج کی حکومت اس میں لاپرواہی کر رہی ہے تو اس میں چاہیے کہ لوگ لوگ بہت سوک سے خاص طور سے ہمارے برادر وطن جو ہیں وہ بھی لوگ جو ہے اس کو جو ہے چاہتے ہیں اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ بھی لوگ بولنا چاہتے ہیں اسی لیے کوشش کیا جائے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ اس کی بہتری کے لیے جو ہو سکے اس کی ٹیچر بحال کیے جائیں یا حکومت سے جو بھی جو بھی جتنا اردو کو جو ہے پھیلانے کے لیے جو بھی ہو سکے اس کے لیے حکومت کو کوشش کرنی چاہیے